शिक्षित होना जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप शिक्षित नहीं हैं और अशिक्षित हैं तो आपका जीवन एक तरह से अधूरा है शिक्षित होने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कोई ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है पढ़ना है लिखना है आपको पढ़ा लिखाई बहुत जरूरी है जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका मिलती है जैसे आपने कोई भी एक लो किया है एडभोकेट किया है वकील वकालत करी है तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती उसमें वकालत अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं उसमें भी आपको बहुत सुविधा मिलती है आपको कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आती तो उसमें भी आपको ज्ञान प्राप्त होना पता है आप डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसमें आपको डॉक्टरी के पढ़ाई लिखाई करने के लिए सम्मान मिलता है आपको उसमें कोई डोक्टर होता है तो उसमें जगह जगह आपको सम्मान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलता है तो शिक्षित होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आशिक्षित लोगों का जीवन एक तरह से अधूरा है पढ़ना लिखना देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है